हैलो नमस्ते मैम केह् हाल तुंदा बस ठीक मैम में तुसेंगी फोन करा दा हा पुच्छनै आस्तै कि ओह् जेह्ड़ा पंदरां अगस्त ऐ ओह् ओह्दे च केह् केह् करना असें अच्छा अच्छा ते केह् केह् में केह् में ड्रिल कराई ओड़दा बच्चे गी ते डांस में कराई ओड़ना ते तुस सिंगिंग कराई लैयो अंजी अंजी ते होर केह् केह् करना बच्चें आस्तै कोई ट्रीट रक्खनी ऐ रीफ्रेशमेंट ते केह् पाना तुस सनाओ आपें रीफ्रेशमेंट च केह् केह् पाना ऐ अं इक्क दौ होर किश आं जी ते बाकी होर किश ते करना निं ऐ इक्क ड्रिल होई कोई सॉन्ग होइया ते इक्क डांस होई गेआ ते रीफ्रेशमेंट करनी ते में दिक्खी लैना ते तुस अपने बच्चें गी त्यारी कराओ आं ते कदूं तगर होई जाह्ग त्यारी होई जाह्ग ना त्यारी चलो ठीक ऐ कराओ त्यारी तुस ठीक ऐ